जित्थूं तोड़ी आर्ट एंड क्रॉफ्ट सेक्टर दा मतलब अस आक्खी सकने आं क स्टेट दे अंदर अस केह् केह् कंट्रीब्यूट करी सकने आं ते एह् आर्ट एंड क्रॉफ्ट बिच साढ़ी जिन्नियां बी परानियां चीज़ां टुट्टियां भज्जियां जियां अस पैह्लें दिखदे होंदे हे गुड्डियां पटोले बनदे होंदे हे ओह् परानियां लीरां लेइयै ते ओह्दे ओह् गुड्डियां पटोले बनाने बचपन बिच बी खेल खेलदे होंदे हे इक्क नै साढ़ा गुड्डा लेई जाना ते गुड्डे गुड्डी दा ब्याह् कराना इं'या ते ओह् एह् चीज़ दा जेह्ड़ा अज्ज अस आक्खी सकने आं के इक्क मॉर्डन तरीके कन्नै उ'नेंगी परानी गै चीज़ें गी इक्क नमां जामा देइयै अस अपनी स्टेट दे कल्चर गी ओह्दे हेरीटेज़ गी अस जीवित रक्खी सकने आं जि'यां की में तुसेंगी दस्सां क आर्ट एंड क्रॉफ् दा में बी कोर्स कीता क्योंकि पेंटिंग दा बचपन कोला शौक हा क्योंकि मेरे घर सारे करदे हे ते तुसेंगी पता जेह्ड़ियां दादी ताइयां मामियां समझी लैओ जां फिर नानियां ओह् परानियां चीज़ां दा किश ना किश बनादियां रौहंदियां जि'यां लीरां शीरां पराने होए ते खटोलू बनाई लैते कदें ओह् बनाई लैते गद्दियां बनाई लैतियां बच्चें ई ख'ल्ल पाने ताहीं बड़ी सारी चीज़ां इं'या होंदियां गुड्डियां ते घर गै सारे बनाई दिंदे हे बच्चें ताहीं खेल्लसने लेई ते एह् जेह्ड़ा अज्ज मॉर्डन तरीके कन्नै चीजां सखांदे है'न जि'यां कागज़ होइये किश बी बनाई लेओ क्लेऽ बनाइयै ते तुस बाटल पर पेंटिंग करी सकदे ओ तुस तुस कपड़े पर कैनवस करी सकदे ओ

के अजकल केह् ऐ कि जेह्ड़े सूट अजकल कुड़ियां जेह्ड़ियां बनादियां फेब्रिक दे एह् फुल्ल बूह्टे हून पराने जमाने होई गे हून केह् करां दियां कि जि'यां राधा कृष्ण दी बनाई ओड़ी लक्ष्मी नारायण दी बनाई ओड़ी ओह् ट्रेडिशनल सूट बी बनी जंदे कल्चर शो बी करदा ते ओह् पांदे जि'यां कोई सत्संग होइया घर कराया कुसै दे ब्याह् शादी च गे ते ओह् बंदा दूरै दा पहचानी जंदा की एह् यार किश होये दा ऐ ते कोई खास गै फिर उ'नें ओह्दे बिच अपना कोई पट्टा पट्टी लाइयै उसी शैल बनाई लैना ते एह् चीज़ां एह्बी इक्क बड़ा अच्छा स्टेट कल्चर गी जिंदा रक्खने ताहीं स्टेट दा जेह्ड़ा कल्चर ऐ ओह्दी आईडेंटिटी ऐ हेरीटेज़ ऐ उसी रक्खने ताईं जिंदा रक्खने ताहीं इक्क बड़ा अच्छा साधन ऐ इक्क बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म ऐ ते दूआ जेह्ड़ा में हून दिक्खा दी आं के जि'यां अस कुदै बाहर जन्नें आं ते उत्थूं दा कोई मॉडल चुक्की लेई औने आं कुसै मंदर दा होइया जिस टाईम में बाहर गेदी ही ते में केदारनाथ जी दा लेई आई आं ते इत्थै बी इक्क ट्रेंड इक्क इं'या होना चाहिदा जि'यां बाहर बाह्वे आह्ली माता दा गै कोई लकड़ी दा मॉडल बनी जा कोई सौगात दे तौर पर फोटो ते लेई जंदे न लोक ते जेह्ड़ा की बच्चें गी ओह् सखाना चाहिदा ऐ जियां वैष्णो देवी दा होइया पांडवें दा मंदर होइया क्रिमची बगैरा एह् होइया अमरनाथ जी दा होइया इस तरह बनाइयै कि जेह्ड़ा साढ़ा पराना कल्चर ऐ कि साढ़ी इत्थूं दी खास देवी ऐ ते अस जन्ने आं अस बी लेई औने आं कि जेह्ड़ा बाहरा आह्ला बी ऐ ओह् इत्थुआं लेइयै जा ते एह्दे पर थोह्ड़ा ध्यान देने दी जरूरत ऐ बाकी ते बसोह्ली आर्ट ते ऐ गै कलेऽ दा बी ऐ वॉटल आर्ट बी इत्थें चला दा मंडाला बी चला दा डीको वे आह्ला बी चला दा फेब्रिक सूट जेह्ड़ा हून ट्रेंडिंग च आवा दा ते एह्बी काफी पॉपुलर होआ दा ऐ इक्क दूए गी दस्सा दे ते काफी एह्दे कन्नै ना सहायता मिलदी ऐ कि साढ़ा कल्चर साढ़ी आईडेंटिटी साढ़ा जेह्ड़ा कल्चर हेरीटेज़ ऐ एह् आर्ट एंड क्रॉफ्ट कन्नै गै जिंदा ऐ